हमरा सबके किसान किसान सबके लेल जलके स्रोतके जे साधन है दमकलके साधन है जे दमकल बोरिंगके साधन है ओकरे थ्रू हमसब जे है ने सिञ्चाइके माध्यम वएहे है वहीँसँ हमसब कृषिके कार्य करै छी आओर दोसरा कोइ साधन ना है ना हमरे पास ने कोइ पोखर है ने कुआँ है ने बिजलीसँ कोइ तरहके कोइ व्यवस्था है हमसब जे है अपना बोरिंगसँ जे है ना धानके गेहूँके मतलब जे भी जलसँ